जी हाँ पिछले कुछ वर्षों में भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ी है जिस प्रकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नए नए लोग आए किस प्रकार उन्होंने लोहा अपने डायलॉग्स बोले हैं किस प्रकार डांस किया है इस तरीके से भारतीय इंडस्ट्री आगे बढ़ी है और देश में एंटरटेनमेंट के सबसे लोकप्रिय रूप में वह उभर कर आए हैं भारत में लोग सबसे ज़्यादा एक दूसरे पर फब्तियाँ कसते हैं इसको देखना पसंद करते हैं और लोग हास्य विषय ज़्यादा पसंद करते हैं और इसमें भारत में सबसे ज़्यादा लोग वर्तमान में रील्स पसंद करते हैं कि किस प्रकार लोग डांस करते हैं गीत गाते हैं यह विषय लोगों के बहुत अच्छे विषय रहे हैं